अजकल एह् बिमारियां कदूं लग्गी जाह्न ते कि'यां लग्गी जाह्न इस गल्ल दा बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा ते डेंगू आक्खो बुखार जेह्ड़ा मलेरिया एह् कुसलै बी होई सकदा एह् खास करियै एह्दे होने दे जेह्ड़े मेन कारण न ओह् एह् ऐ कि कुदै बी पानी जेह्ड़ा ऐ खड़ोते दा नीं होना चाहिदा ठीक ऐ थोह्ड़े अग्गैं पिछे कोई बी ऐसा ना जिसी आखदे ना कोने जित्थै कि मच्छर जेह्ड़े न बेही रौह्न जां उत्थै मच्छर जेह्ड़े न पैदा होंदे रौह्न ते उत्थै किट्ठे होई जाह्न ठीक ऐ ते एह् सब करने आस्तै तुसें अपने घर हर चीज़ दिक्खनी पौनी कि कोई पुराने कूलर नीं पेदे होन जेह्दे च पानी किट्ठा होई जा जां पुराने टायर नीं पेदे होन जेह्दे च पानी किट्ठा होई जाह्ग केईं बारी होंदा नां छत्त पर बी लोक पानी किट्ठा होई जंदा ते किट्ठा दा किट्ठा गै रौंह्दा जां फिर थोह्ड़े घर दे बाह्र बी नालियां नीं होन जेह्दे च गंदगी होऐ ते मच्छर जेह्ड़े चौह्बी घैण्टे फिरदे रौह्न ठीक ऐ तेओह् सब चीज़ें दा खास तौर पर घ्यान रक्खना कि ओह् सफाई साफ सफाई दा बड़ा घ्यान रक्खना पुराने कूलर साफ करियै रक्खने ते सुखाइयै पैक करियै रक्खने जिसलै उंदी जरूरत नेईं होऐ टायर जेह्ड़े न ओह् नेईं होने चाहिदे अगर होन ते खाल्ली होन ड्राई होन ते साईड रखे दे होन ते अगर थोह्ड़ी नालियां बी होन ते ओह् साफ होनियां चाहिदियां ते ओह्दे बाद तुस एह् सारा करने दे बावजूद बी अगर थुहानूं लगदा कि कोई कमी रेही गेदी ऐ ते तुस जम्मू मूनसिपल कार्पेशन गी फोन करी सकदे हो ओह् थुआढ़े घर आइयै कोई ना कोई छिड़काव करङन गली च म्हल्ले च अग्गै पिच्छै बी सिर्फ अपने बारे नीं सोचना अपने अग्गै पिच्छे आह्लें लेई बी सोचना चाहिदा ते उ'नें गी तुस रिक्वेस्ट करी सकदे कि स्हानूं इत्थै मच्छर दी बड़ी परेशानी ऐ ते इत्थै तुस आइयै छिड़काव करो ओह् जेह्ड़े होंदे ना ओह् अपने लोक भेजदे ओह् फिर छिड़काव करदे फिर मच्छर जेह्ड़े न मरी जंदे न ते ओह्दे बाद ओह्दे बाद ओह् औंदे नीं हैन ते बाकी एह् गल्ल ऐ कि दें नां कि अपना बचाव इन्सान गी आपूं करना पौंदा साफ सफाई बड़ा घ्यान रक्खना ओह्दे कन्नै एह् बी घ्यान रक्खना कि जि'यां शामी बाह्र निकले क्यूंकि ड़ेंगु मलेरिया दे मच्छर होंदे ना एह् जां ते सवेरे ऐक्टिव होंदे ते जां ते शामी ऐक्टिव होंदे ते जेल्लै तुसें निकलना ते कोई ना कोई जियां ओड़ोमाॅस लाई लैना अजकल रोलआनॅ आए दे अजकल स्ट्रिप्स बी आईं दियां ते ओह् कोई ना कोई लाई लैना चाहिदी इस गल्ल च कोई बी ला परवाही नी बर्तनी कुसै ने बी ठीक ऐ ते एह् लाइयै गै बाह्र निकलना ताकि तुसें गी ड़ेंगु दा कोई बुखार नीं होऐ मलेरिया दी कोई प्राॅबलम नीं होऐ क्यूंकि एह् इक ऐसी चीजां न अगर ते सुनने च लगदा जिन्ने देर तक नेईं होए बीमारी ते इ'यां लगदा कि स्हानूं कुछ नीं होना ऐ एह् ते कोई चीज गै नेईं ऐ लेकिन केईं बारी एह् थोह्ड़ी जान दे उप्पर बी बनी सकदी जानलेवा बी होई सकदी ते इ'यै नेही बिमारियां गी अपने आप कोला बचाना अपनी इम्यूनिटी बी हाई रक्खनी ते साफ सफाई दा बी घ्यान रक्खना ताहियैं गै तुस ड़ेंगु ते मलेरिया जैसी बिमारियें कशा बची सकदे ओ